नमस्कार भैया हमें भैया चंदका देवी जाना है जी हम चार लोग हैं हाँ हमें कल सुबह निकलना है हाँ आठ बजे निकलना मुझे हाँ चार लोग मैं यहाँ से भैया निकलूँगा मढ़ियांव से निकलूँगा भैया मैं हाँ हाँ चार लोग भैया बहुत नहीं है ये हाँ अच्छा तो इतना तो यार बहुत हो गया फिर हं चार सौ अच्छा और कितना हाँ हाँ कितना किलोमीटर है यहाँ से अच्छा अठारह किलोमीटर अच्छा किस हिसाब से आप लेते हैं फ़ीस का किस हिसाब से ले रहे हैं आप अठारह किलोमीटर का है हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा तो मंदिर के अंदर तक आप ले जाएँगे ना बाहर तो छोड़ेंगे नहीं हाँ अंदर में हाँ जितना घूमे टहेलेंगे उतना टहेले घूमेंगे उसके बाद फिर आप छोड़ने आओगे तो फिर हम वहाँ पे रुकेंगे कम से कम चार घंटे पाँच हाँ तीन चार घंटे तो रुकेंगे ही रुकेंगे हाँ अच्छा तो घूमने लायक है तो जगह वो हाँ

अच्छा फिर आठ बजे हम निकलेंगे आपके पास एक बार कॉल कर लेंगे हम हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है फिर भैया ठीक नमस्कार